हम जे छै गेल रहहुँ घुमयलऽअहाँके बङ्गाल कलकत्ता कलकत्ता गेलहुँ तऽ ओतए रहय बङ्गालीसभ तऽ हमर तऽ अपन भाषा नहि रहय ओसभ ओकरा सभके जे हम अपना भाषामे कहिए न मैथिलीमे ओसभ जे छै नहि समझए आ ओसभ जे बजय छलय से हमरा समझमे नहि आबय हमरा ओतए अच्छे नहि लगय एहि लयके हमर भाषाकेँ केओ समझबे नहि करय नहि हम ओकर भाषा समझिए हमरा बहुत परेशानी हुअ तऽ हम एक आदमीके कहलुँ भैआ अहाँ की बजय छी से कहुँ नऽ अहाँकेँ भाषा तऽ हम नहि समझय छी तऽ ओ हमरा जे छै लिख कऽ बतेलक लिख कऽ बतेलक न तऽ हम ओकर भाषा समझलहुँ तऽ हम तऽ कनि मनि पढ़ल छलहुँ लिखयके अक्षर तऽ जानय छलहुँ तऽ ओहिमे एकटा अपने जाति छलय अपन मैथिली भाषा बजयवला एक आदमी छलय तऽ हुनका हम पूछलिए जे भैआ ई की बजय छै हिनकर भाषा हम नहि समझय छियै तऽ ओ कहय कि ओकरा तऽ ओहो तऽ सीख गेल छलह बंगालीए भाषा मगर ओकरा जे छै अपन ग्रामीण भाषा ओकरा नहि होय मगर ओ पढ़ल लिखल छलय तऽ ओ हमरा जे छै कनि बतेलक लिख कऽ तऽ हम समझलहुँ तऽ हम ओतएसँ जे छै काली मन्दिर गेलहुँ देवस्थल दक्षिणेश्वरी काली मन्दिर उहाँ गेलहुँ पूजा पाठ कएके घूमिके हम ओतएसँ एलहुँ मगर हमरा बहुत परेशानी भेल कहलहुँ कि ओहि दिनसँ हम आब कतहुँ नहि जायब अपन भाषा मातृभाषा छोड़िके कऽ कतहुँ घुमय लऽ हम भले ही दिल्ली जायब अहाँकऽ दोसर पटना जायब मगर हम जे छै बङ्गाल नहि जायब किआ तऽ ओसभ बङ्गाली बजय छलय बङ्गाली भाषा हमरा समझमे नहि अबय छलय हमरा बङ्गाली भाषा समझे नहि आबय हमरा बहुत परेशानी भऽ गेल बुझिउ तऽ हम पाँच दिनमे तबाह भऽ गेलहुँ